प्लास्टिका जाहैबाय जोंनि थाखाय अनेक गाज्रि माने बे प्लास्टिकाव लेथ्रा बुस्तुखौ माने ओरैनो लांनानै बियो पयज'न जायो माने बे प्लास्टिका जाहैबाय बुथुम बुथा माने बै लेथ्रानिफ्राय बोखांनानैनो बेयो प्लास्टिकखौ बानायनाय जायो बेनिखायनो बे मेसिनाव होनायावसो बियो साफा नुनाय जायो किन्तु जोंनि थाखाय बेयो लेथ्रा आरो प्लास्टिक जिनिसा माने लेथ्रानिफ्रायसो बोखांनानै बेखौहाय माने प्लास्टिक बानायनाय जायो मेसिनाव दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय बे प्लास्टिकआ बिराद लेथ्रा जिनिस आरो दा बेनिखायनो बे प्लास्टिक जिनिसखौ जोङो बाहायनायनिख्रुय बाहायिआनो बे मोजां आरो